हलो हा दादा राम राम हा दादा मां अजमेर शहर में टैक्सी हलाईंदो आहियां हा अच्छा अच्छा

राजस्थान जा घणा भाती आहिनि घणा ॼणा हलंदा चारि ॼणा ए सी गाॾी खपंदी बिना ए सी गाॾी खपंदी ए सी ए सी आहे मगर नंढी गाॾी हली वेंदी चारि माण्हू त तव्हांखे मां अगले शहर या जेके बि आहिनि ख़ासि कर उहे घुमाए सघा थो जीअं हितां थियासीं अनासागर थियो फाईसागर थियो पंहिंजो सेवन वंडर थियो पुष्कर थियो इहे सभु शयूं बि हुनखे घुमाए सघा थो सुबुह जो तव्हांखे केॾी महिल ज़रूरत पवंदी तव्हां किथे रहंदा आयो दादा हा जी जी जी जी जी लोकेशन मेप तव्हां मोकिले छॾिजो ठीकु आहे ठीकु आहे दादा मां पहुची वेंदुसि पर हाणे तव्हां सॼे ॾींहं लाइ खपे टैक्सी न तव्हांखे माना तव्हांखे घुमी करे वरी घरु अचिणो आहे ॿ कलाक रेस्ट कंदो हुन खां पोइ वरी घुमिणो साईं हा हा जी जी जी जी मां दादा तव्हांखे ॿुधाया सॼे ॾींहं जो क़रीबनि इते ॿ सौ अढाई सौ किलोमीटर ई जर्नी थी वेंदी पंहिंजी त अच्छा जी जी

न न तव्हां तव्हांखे का शिकायत मौक़ो कोन मिलंदो तव्हां मतलबु जेॾी महिल चवंदा जिते चवंदा उते मां सभिनी खे मोकिलींदमि जेकी तव्हांजी मतलबु आरामु हा हा मां जस्ट पूरो पूरो पूरो गाइड कंदोमांनि जीअं सभिनी सॼो घुमाए करे पूरो गाइड कंदोमांए जीअं उन्हनि जी संतुष्टी थिए उहो सॼो कमु कंदोमांए त सुबुह जो मां तव्हांखे रिंग करे छॾींदुसि अठे बजे क़रीबनि ठीकु आहे दादा ओके